सिंधी भाषा ऐं अंग्रेज़ी भाषा जी तुलना कंदासीं त उन में इहो ॾिसणु ईंदो त असां सिंधीअ में सुठे नमूने सां ॻाल्हाए सघंदासीं पंहिंजो भाव प्रकट करे सघंदासीं ऐं अंग्रेज़ी भाषा में असांखे पंहिंजो भाव प्रकट करण में तकलीफ़ु थींदी इन करे कोशिशि करे सिंधीअ में ई ॻाल्हाइजे ऐं पंहिंजो पाण में फैमिली जेके असांजा भाउर ऐं भेनर आहिनि पंहिंजा ॿार आहिनि उन्हनि में थी सघे त सिंधीअ में ई ॻाल्हाइजे उन में इंग्लिश जो ज्ञान हुजण ज़रूरी आहे छाकाणि त असां जेकॾहिं ॿाहिरि वञूं था ऐं ॿाहिरि वञी करे ॿियनि माण्हुनि सां जेकॾहिं कुझु पाण में ॻाल्हायूं ॿोलायूं था त उते असांखे थी सघे थो अंग्रज़ीअ जी ज़रूरत पवे पर पंहिंजो पाण में असां जेकॾहिं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं त वधिक सहुलाईअ सां हिकु ॿिए खे सम्झाए सघंदासीं ऐं हिकु ॿिए खे सम्झी सघंदासीं तंहिंजे करे कोशिशि करे सिंधीअ में ई ॻाल्हाइजे ऐं अंग्रेज़ीअ जो ज्ञान हुजणु ज़रूरी आहे पर ॻाल्हायो सिंधीअ में जय झूलेलाल